ہمارے علاقے میں زیادہ تر ہندی اور اردو زبان بولی جاتی ہے جو کہ ہم کسی سے بھی رابطے کرتے ہیں تو یا تو ہندی میں بات کرتے ہیں یا پھر اردو میں بات کرتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہیں ہمارے علاقے کی اس کے بعد ہم جب کسی سے فون پہ بات کر لیں یا ہم کسی گروپ میں ہوں یا کسی اپنے رشتے دار کے بھی گھر گئے تو ہم ہندی یا اردو میں ہی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی زبان ہے جو ہمارے علاقوں میں سب کو سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے اس لیے ہم زیادہ تر ہندی اور اردو کا ہی استعمال کرتے ہیں اپنے علاقے میں